आबादारि जों मावो जों उदैनि थाखाय मावोबा जोङो खरसा बरसा जानो थाखाय मावो जोङो मावो बेसर मावो माइ मावो फाथो मावो जोङो बोसोराव बोखाङो बे खेतिखौ खेतिखौ बोखांनायजों लोगोसे जों खस्त' बानायनानैब्लाबो जोङो जानो लोंनो सेस्ता नायो ज' फेमिलिखौ लानानै जोङो मावो जोङो फाननानै जोंनि आथिं आखाइआव जोङो गसंथानो थाखाय जोङो बे खेतिखौ मोजाङै मावनो आबादखौ जोङो मावनानै जानो थाखाय जोंहा बिराद गोसोआ आवगायखाङो बेनो आरो जोङो जोंनि खेति मावनाय आबाद मावनाया आरो बेजों लोगोसे जोङो दंफां दंफां लाइफां जोङो सब जिनिस जाग्रा लोंग्रा फिथाइ सामथाय जोंहा गायनानै लानो थाखाय जोंहा मोजां मोनो आरो जोंहा बे फिथाइ दंफां लाइफां गायनायनि थाखाय जोंहा उन्नतिखौ लुबैनानै जों फिथाइ सामथायखौ लुबैनानैसो जोङो बे खेतिखौ मावो जोङो गायो नालेंखर गायो गय गायो जामुवा गायो लेबु गायो लिसु गायो जोङो सब जिनिसखौनो गायनो मोजां मोनो आरो जोंहा जोंनि जानांगौ जोंहा सुबिदाखौ जोङो बेनिफ्राय जोङो जोङो उन्न'ति जानायनि थाखायहाय जोंहा बिराद प्रफिट मोनो बेनि थाखायनो जोङो बे आबादखौ जों मोजां मोनो आबाद आरि जोंहा गायनानै जोंहा जानो फाननो लोंनो थाखाय बे फिसाफोरखौ जों बोरै जोथोन लानांगौ जोंहा सिन्थाजों बावलायो जोङो सब जिनिसखौनो जोङो फसंनानै लायो बा जोङो फख्रि एसे फख्रि जावनानै जोङो ना फिसिब्लाबो जोंनि उन्न'ति आरो जोंहा मोनसे मुला बा मैगं थाइगं फोनानै जोंहा लायोब्लाबो जोंहा फाननानै जोंहा संख्रि बानलु मोनजायो बेनो जोंनि खेति आबाद मावनायनि राहाया बेनिफ्राय जोंनि जोंनि फोलेरखौ बोरैहाय जोंहा गोथाङै जों नाजाबाय थानो थाखाय जोंहा बे खेतिखौ आबादखौ मावनांगौ जानानै फैयो दंफां लाइफां आरो जोंहा मोजां मोनो आरो जोंनि गांनाय उखैनायखौ बे आबादनिफ्रायनो जोंहा सुफुंनो हायो बेनोसै आंनि बुंनांगौआ